योगे दी गल्ल करचै अगर ते साढै़ हिंदुस्तान बिच्च योगा जेह्ड़ा ऐ बाबा रामदेव जेह्ड़े हे उ'नें उं'दी मेह्नत कन्नै गै इत्थें योगा जेह्का आया हा ते बाबा राममदेव जेह्ड़े इक बड़े अच्छे गुरू न ते ओह् योगा दे बारे च बड़ा किश सनांदे न यूट्यूब उप्पर बी अगर अस दिक्खचै तां आनलाइन जेह्ड़ियां ओह् क्लासां होंदियां उंदियां ते ओह् बी ओह् दसदे न होर अपने प्रोग्राम जित्थें थाह्रै थाह्रै करदे न योगें बारे च दसदे न ते ओह्दे बिच्च केह् होंदा कि योगे दे बारे च सनाचै ते योगें दे बारे च साढै़ अपने जम्मू कश्मीर बिच्च इक मानतलाई जगह दा नांऽ ऐ उत्थें योगा जेह्का इंटरनेशनल सैंटर बना दा ते ओह् अजें अंडर मतलब चलदा ओह्दा कम्म जियां जियां ओह् कंप्लीट होग तां उत्थें जेह्कियां क्लासां लगनियां न मैं सोचां न कि उत्थें ऐडमिशन लैं होर योगे बारै च बड़ा किश सिक्खने गी थ्होऐ अगर योगे दे बारै च गल्ल करचै तां योगा जेहका ऐ बाबा रामदेव दी रामदेव दी इक दीन ऐ ते उनें एह्का उनें योगा साढै़ देश बिच्च आह्नेआ हा ते बड़े सारें प्रोग्राम यू्ट्यूब पर योगा दे होंदे न ते योगा सिक्खने कन्नै जियां बाबा राम दसदे न कि अगर योगा करचै अस साढ़ा दमाग बड़ा तेज रौंह्दा ऐ होर अगर साढ़ी जेह्ड़ी सोचने दी क्षमता बधी बधदी होर बड़िया सारियां बमारियां जियां कोई बबासीर होई जां कोई होर बी हार्ट दी बमारी होई जां कोई गैस दी होई जां कोई होर मटापा बनने योगें कन्नै दूर होई जंदा ते होर बड़ी सारियां चीज़ा जेह्ड़ियां न ते ओह् बमारियां बड़ियां बड़ियां जेह्ड़ियां डाक्टर नी ठीक करी सकदे तां ओह् योगें दी बजह कन्नै ठीक होई जंदियां ते एह्दी ज्यादातर केह् होंदा कि अगर इयां ते मैं एह्दी क्लासां जेह्कियां न इयां ते लाई दियां नेईं हैन प्रैक्टिकली लेकिन यूट्यूब उप्परा बड़ियां सारियां दिक्खियां न होर उनें जेह्का मैं घर बी अपने घर बी जेह्के प्रैक्टिस करने दी कोशिश बगैरा कीती ऐ होर मैं अजें बी योगा जेह्का कि अपना जारी रखै'दा सवेरे रोज उट्ठना पौंदा ओ पंज बजें होर अपना पूरा ध्यान इक सैड करी योगै जिन्ने बी जिन्ने बी आसन होंदे ओह् सारे लाने पौंदे होर बड़ा एह् सौह्ना लगदा ऐ अच्छा लगदा जेह्का साढ़ा दमाग होंदा ओह् ताजा होई जंदा होर एह्दे कन्नै बड़ियां बमारियां दूर होई जंदियां अगर बंदा परेशान होऐ तां योगा करचै तां योगे दी बजह केह् होंदा के कन्नै मतलब सारी परेशानी दूर होई जंदी होर बंदा इक आक्खेआ कि कंफरटेबल इक रिलैक्स मूड बिच्च होई जंदा ते योगे दे फायदे अगर सनाचै तां योगे दे फायदे जेह्ड़े न बड़े सारे न बाड़िया सारिया बमारियां अज्जकल लोकें गी लग्गै दियां ते सजेस्ट करचै ते उनेंगी ते योगा करना जेह्ड़ा सवेरे सवेरे बड़ा जरूरी ऐ योगे दी वजह कन्नै अस अपने देश दी तरक्की जेह्ड़ी ऐ उसदी अर्थव्यबस्था होर उसदी जेह्ड़ी जेह्की सेहत ऐ उसी सधारी सकदे न अज्जकल बड़े सारे लोक बाड़िया सारिया बमारियां शकार होऐ दे ओह् शकार मैं जेह्का बड़ी बमारियां दा जेह्ड़ा ऐ ध्यान रक्खना जां ध्यान देना उंदे उप्पर छुड़ी दित्ता दा ऐ खाना पीना जेह्ड़ा बड़ा ज्यादा होई गेदा होर ओह्दी बजह कन्नै केह् होऐ दा के बमारियां ज्यादा लगना शुरू करी दियां न ते योगे दी गल्ल करचै तां योगा अगर करचै एह्दे कन्नै बड़ी सारिया बमारियां दा फर्क पेई जंदा होर इंसान दी सेह्त जेह्ड़ी ऐ अच्छी रौंह्दी ऐ